जोंनिखैथ' दा ओरैबादि जेंना माने हाग्रा खाथि नालाय माने हाग्रानि बै मोनानि माबा मैदेरफोरा बिराद उद फाद बानायो माब्लाबाथ' नेहैयाब्ला माने सानावनो फैनो नागिरो ओरैनथ' मोनायाव दोलो फैखायो ओरैबायदि खस्थ' खालामो माने माब्लाबा फालोआनो फैयो फैनानै माने खारानो इमान होब्लाबो खारा टर्स फोर सुब्लाबो होसो बोनो नागेरो दा आरो सासे सानैया थानोनो हाया दा माने ओरैबबादि माने एख' खेथिखोनो मावनो हाया फांसे गय बिफां गायनो हाया फांसे थालिर दंफां गायना दोननो हाया एख' बुस्थुखोनो माने गायना दोननो हाया जिखुनु बुस्थुखोनो माने गायना दोननो हाया आलुआनो जा माबायानो जा मेसेंनिब्लाबो दैज्लांनिब्लाबो आरो ओरैबादि खस्थ' खालामो माने सोफै सोफैआरो ओरैबादि हाग्राया माने नांजाबथारनाय जाहैबायना मानि बेनिखायनो जों सानो आरो एसे सामफ्रामबो इदि माबाबाय थायोब्ला जों आरो खस्थ' मोनोना सानावबो नों जुदि सोफै सोफै खालामोब्ला सानावबो नेयाब्लानो जाया सानावबो माबाथिं नेहैनांबाय हौवाफोरा इदिनो आर' मोनायावथ' मोनायाव दैलिगखा मेगन मोदैखा हदायनो दाथ' आरो बारासिनसो जादों मैदेरा इदि बादि माने हदाय नेनां जादों मोनायाव हरसे हाग्रायाव नेनांबाय आरो माबायाव नेनांबाय इनिखायनो जों सानो आरो ओरै जाहाथे हाग्रा जिं जिं मोनोब्ला होयोब्ला माने सरखारा अननानै माने नेग्रा हरनांगो आरो जिखुनु मोनसे राहा खालामनानब्लाबो माने जिं जिं आव एसे गोजोनफैगोन आरो जोंबो गोजोननाय मोनगोन आरो गासिबो रायजो राजायानो गोजोननाय मोनगोन बिदिनो गोजोनै दा जों मावनानै गासै बुस्थुखौनो जों मावनानै जानो हानाय बादि सान्दोंमोन आरो जोङो दा सारमोना अननानै दा सरखारा अननानै इदि नेनाय माने नेहोनाय खालामब्ला जों मोजां मोनगोन आरो नेब्ला आरो जोंखो जाबाय